म्हाज्या कुटूंबा खातीर भाज्यो गोंड्यांचे सत्व चण्याची खिचडी भाजयेचो सूप मुगाची खिचडी पनीर सँडवीच ऑमलेट फोव सालाद चपाती पोळे हीं पोश्टीक जिनसां आमी रांदतात